ہیلو سر سویگی سے کیا آپ کا ریسٹورنٹ اتوار کو کھلا رہتا ہے اچھا کھلا رہتا ہے تو کیا آپ ہمارے پتے پر کھانا ڈیلیور کروا سکتے ہیں اگر ہاں ہمارا پتا مرزا ہادی پورہ چوک ڈیڈیز کی گلی میں ہاں چکن بریانی پایا نان پیزا وغیرہ بھیجنے کی مہربانی کریں گے ٹھیک ہے شکریہ